जतय तक बिहारमे जे छै अहाँकेँ अभी तक मैथिली भाषाके प्रयोग कयल जाइत छै आर बहुत एहन बिहारमे जे छै अहाँकेँ जिला छै या कोनो भी गाँव छै जतय जे छै अहाँकेँ भोजपुरी भाषा बाजल जाइत छै अभिओ जे अभी तक ओतय जे छै मैथिलीके प्रसारण नहि भए सकलै हेँ जे अहाँकेँ अभिओ तक ओतय भोजपुरी भाषाके प्रयोग कयल जाइत छै जेनाकि अभी हम अभी तक जेना अभी जे छै जेना छपड़ा जिला छै आरा छै ओतय हम गेल छी तऽ ओतय देखलहुँ जे ओतुका आदमी जे छै अहाँकेँ अभिओ भोजपुरी भाषा बाजैत छै ओतय हम अभिओ कोशिश करब जे मैथिली भाषा ओतय पहुँचए आ मैथिली भाषाके प्रसारण होइ ओहि जिलामे जतय जतय भोजपुरी भाषा बाजल जाइत छै